आङो बेंथल दखानाव लथ बाहादुरनाव आङो टेबोल फांखा बायनानै लाबोदोंमोन आरो बे आंखौ आदै आदै होनो आदै बे फांखाखौ लांदो बे फांखाया गोबाव जोरगोन होननानै आंखौ थगाय माबा बुंहरदोंमोन आंबो बिसास खालायनानै लाबोबाय लाबोनानै बोसोरनैसो आङो माबानानै मोजां मोननानै नै दा गाज्रि जाबाय आरो नाथाय आंखौ थगायहरनाय बायदि जादों बे बिहारि बिहारिया बे बिहारिया आंखौ थगाय हरनाया ओरैबायदि थगायदों दामखौ इसे बारा लादों बियो सुइद'स' लादों मोजांथार होननानै दा आंखौ थगाय हरनाया बे फांखाया दा नस्थ' जाबाय मा खालायबावनो आंथ' गोजां बोथोर जाबाय नैबे गोलोम बोथोरबा आं बेखौ सानासुर भाङा सिङा फानग्राफोरनो बायग्राफोरनो आं बेखौ फानहरनानै गोदान बायफिननोसो आसा खालायबाय आरो बिनिफ्राय बे दखानावनो आं बायनानै लाबो फिनगोन बायनानै लाबो फिनबावोब्ला आरो बेवहायबो गाज्रि जाबावोब्ला आं बेखौ एसे माबा रायहैनाय जागोन आरो बिनिफ्राय दखाना बिहारि बेंथल दखानाव दा आंनि बे दखानदारखौ आङो बिबथै बियादै फिसा लिङो आंखौ आदै आदै होनोनालाय आं बियादै होनो आं बेखौ बिसास खालामनानै लाबोदोंमोन दा नस्थ' खालायनानै दङ नस्थ' जानानै दङ आरो दा आंथ' गोदानखौ दानो बायनाय नङा आङो बैसाग मास मोनहां मोनहांब्ला आं गोदानखौ बायनानै लायफिनगोन जाबाय दे